गामियारि ओनसोलाव गिदिर आबादारि फालांगिरि फालांगि आरो फिसा फिसा आबादारि फालांगिनि गेजेराव बादायलायनायाव गोबां खहा थायो मानो होनोब्ला खायसे गिदिर गिदिर आबादारिखौ नुनानै फिसा फिसा आबादारिफ्रा गिदिर गिदिर आबादारिफोरजों खारफानो लुगैयो बेयाव जोंनि थाखाय जोबोद खहा गोनां मानो होनोब्ला गिदिर गिदिर आबादारि बिथांमोनहा खायसेया रांखावरि गारनानै आबाद खालामनानै मावनो हायो नाथाय फिसा फिसा आबादारिफोरा जोंहा रांखावरि गारनानै जों आबादारि खालामनो हाया बेनिखायनो जोंहा खहा गोनां मानो होनब्ला गिदिर आबादारिफोरा गोबां खरसा खालामनानै आबाद मावनानै साइन्टिफिकेलिबो बिथांमोनहा खामानि मावनानै बिथांमोनहा जौगासार खालामनो हायो नाथाय जोंहा जोंहा खायसे सुबुंफोरा रांखावरिबो गैया मा गुबुन आबाद गिदिर आबादारिफोरखौ नुनानै मावनो गोसो जायो आबाद खालामनो गोसो जायो नाथाय आखाइआ मोनहासौया जायनि जाहोनाव जोंहा फिसा फिसा आबादारिफोरा गिदिरफोरदों जुजिलायनायनि गेजेराव गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ मानो होनोब्ला जोंहा जायफोरा गिदिर आबादारि बिथांमोनहा मावनो हायै बुस्थुफोरखो मावनो हाखायो बिथांमोनहा खरसा खालामनानैब्लाबो मावनो हाखायो बेनिखायनो बिथांमोननो गिदिर आबादारि जानोहादों आरो बिथांमोनहा गोजौ सोलोंथाय लानानै खामानि मावनो हादों नाथाय जोंहा जायफोरा बे गिदिर आबादारिफोरखौ मिन्थिया हसिया जोंहा नुजायैफोरा फिसा फेनला खामा आबाद मावनानै जायो बिथांमोनहा गिदिर जानो मिन्थिया हसिया गुन गियान गैया लासिनो जोंहा गुबुनखौ नुनानै मावनो लुबैयो मावो बिथांमोनहा जोंहा गोबां खहा जायो मानोहोनब्ला जायफोरा गिदिर आबाद मावनानै गिदिर आबाद मावनानै जायो बिथांमोनहा मालाय आबाद मावनायनि सायाव बिथांमोनहा गुन गोनां जायो एक्सपिरियेन्स गोनां जायो जायनि जाहोनाव बिथांमोननि आबादा खहा जाया नाथाय जोंहा जायफोरा गोदान गोदान जाखांफु आबादारि एबा फिसा आबादारि मावनानै जायो बिथांमोनहा बिथांमोननि जेबो जेबो फरामरखौ लाया लासिनो जोंहा मावनो गोसो जायो मावो बिनिखायनो जोंहा जोंनि फिसा फिनल' आबादारिफोरा गोदोनानै थायो थैयो बेनिखाय रां खरसाफोरा खहा जायो जायफोरा गोदोरफोरनि उन उन सोलोंनानै खामानि मावा एबा आबाद मावनानै मावा बिथांमोनना नितस्य गोरोनथि दङ आरो मावनो हाखानाय नङा बेनिखायनो जोंहा जायफोरा गिदिर गोलाव बिथांमोननिफ्राय गुन सोलोंना लानांगोन जोंहा आबाद मावनायाव मा मा होनांगौ मा मा होनाङा बिथांमोननिफ्राय जोंहा सोलोंनानै लानांगोन अब्लासो जों सासे आबादारि जानो हागोन बिथांमोनजों हागोन समानहै बेखायनो जोंहा दानि बे मुगायाव जानला मोनला आबाद मावब्लाबो जाया जोंहा गुबुननि सोराव लानोबो गोनां जायो बिनिखायनो जों सोलाव लानांगोन सोलोंनांगोन गुबुनफ्रा माबोरै मावनानै गिदिर जालांनाय बेफोरखौ जोंहा सोंनांगोन सोङा लासिनो डाइरेक्टलि मावनो नाजायोब्ला जोंहा मावनो नाजायोब्ला जोंहा खहा जाखायो बिनिखायनो जोङो सोलोंनांगोन बिथांमोनखौ नुनानै माबायदि मावलाङोब्ला मोजां जागोन जोंनि आबादारि मावनायफोरा मा मा होनांगौ मा मा होनाङा बबे समाव मा मावनांगौ मा मावनाङा बेखौ जोंहा सोलोंना लानांगोन बैसोर गेदेमा आबादारि बिथांमोननिफ्राय अब्लासो जोंबो बिथांमोन गेदेमा आबादारिफोरबायदि जों जानो हागोन बिनिखायनो जोङो सोलोंनाया गोनांथार बिथांमोनखौ बिथांमोनहा जेरै दावगा लांनो हादों गिदिर मानसि जानो हादों आबादारिनि गेजेरजों सिनायथि जालांनो हादों जोंबो बिजों बिथांमोननियाव सोंनानैसो जों सोलोंनानैसो जोङो खामानिफोरखौ मावलां नांगोन अब्लासो जोंबो सासे बिथांमोननि गिदिर आबादारिबायदि जानो हागोन